ہم سبھی کے گھروں میں دو طرح کے برتن ہوتے ہیں کھانا پکانے والے برتن الگ ہوتے ہیں اور کھانا کھانے والے برتن الگ ہوتے ہیں اور ہمیں سبھی برتن کو استعمال کے بعد دھو لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم برتن کو نہیں دھوئیں گے تو اس پہ لگی ہوئی گندگی اور بیکٹیریا سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں برتن کو استعمال کے بعد اچھے سے دھو لینا چاہیے اور ہم برتن دھونے کے لیے برتن دھونے کا صابن اور لکوئڈ کا استعمال کرتے ہیں جس سے برتن اچھی طرح سے صاف ہو جاتے ہیں اور گندگی ہٹ جاتی ہے اور تیل کے داغ والے برتن کو دھونے کے لیے بھی برتن دھونے والے صابن اور لکوئڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے جسے جونے پر لگا کر اچھے سے گھسنے سے برتن صاف ہو جائیں گے اور برتن دھونے کے ساتھ ساتھ ہمیں برتن اچھے سے رکھنا بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم برتن کو دھو کر کہیں ایسی جگہ پہ رکھ دیں گے جہاں پر بلی اور چوہے وغیرہ آتے رہتے ہیں تو وہ برتن کو گندا کر سکتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور برتن ہمارے گندے ہو جائیں گے پھر ہم اس ان برتنوں کو استعمال میں لائیں گے تو ہمیں بیماریاں ہو سکتی ہیں اس لیے ہمیں برتن رکھنے کے لیے بھی ایک الگ سے اسٹینڈ رکھنا ہوتا ہے گھروں میں جس سے برتن اونچائی پہ رہتے ہیں اور کیڑے مکوڑوں سے برتن بچے رہتے ہیں جن سے ہماری صحت بھی اچھی بنی رہتی ہے اور سب ٹھیک رہتا ہے